हलो हा हा घनश्याम थो ॻाल्हायां जयसिंघाणी हा इहो तव्हां न्यूज़पेपर मोकिलींदा आहियो जेको त उन सां गॾु जेके मेगाज़ीन्स निकिरंदी अथव उहे तव्हां न मोकिलींदा आहियो

हा त जेके ॿि हा त जेके ॿि मंथली जेके बि मेगाज़ीन्स निकिरंदियूं आहिनि जेके भई जीअं मतिलबु इहो वूमेंस जेका आहे त इहो तव्हां मोकिलींदा रहंदा कयो न हा हा इ ॿिया हा जेका बि हिकु ॿ निकिरंदी आहे समिझो तंदुरूस्ती ते निकिरंदी आहे या ॿी काई निकिरंदी आहे ॿुधाईंदो त पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदोमांव मोकिलिजो

तव्हां कहिड़े टाइम ते सुभाणे ईंदां जीअं मां बि अवेलेबल हुजां हा हा बिल्कुलु अचो न मां निरमा में हुंदुमि न घर में ई जी जी जी ओके ओके ओके सर थैंक्यू थैंक्यू